शिक्षा ऋणसँ हम बेसी अवगत छी आओर ई नीको होइ छै कियाकि जे बच्चाके पास आर्थिक तङ्गी रहैत छै जे पैसाके कारण अपन शिक्षा नहि पूरा कऽ पाबैत छै कियाकि आओर दोसर जगह अगर ओ लोन लै लऽ जाइयो चाहैत छै तऽ ओतय की होइ छै तऽ लागत ओतय जादा रहैत छै आओर समय बहुत कम एहिके लेल बहुत मतलब परेशानीसँ सामना करय पाबै छै शिक्षा ऋणसँ की होइ छै एक तऽ आहाँके समय पर लोन मिल जायत आओर ऊपर सॅं मतलब कम लागतमे सेहो मिल जायत हमर एगो दोस्त छलखिन हुनका बी एड करबाक छलनि आओर हुनका पास ओतेक सारा पैसा नहि छलनि जे ओ अपन बी एड के पढ़ाई पूरा कऽ सकै छलखिन ताहिके लेल ओ की केलखिन तऽ एजुकेशन लोन जे होइ छै ओ लेलखिन ओहो कम लागतमे आओर हुनका समय पर ओ लोन मिल गेलनि ओहिके कारण की भेलै तऽ ओ अपन शिक्षा जे ओ बी एड करितथिन ओ अपन ओ कऽ लेलखिन आइ ओ मतलब बी एड कऽ लेलखिन आओर हुनकर लोन केँ जे लागत छलनि सेहो बहुत कम छलनि आओर ओ लोनो ओ चुका लेलखिन हुनकर नाम छलनि शाक्षी कुमारी आओर ओ ढाई लाख रुपया लेने छलखिन लोन